हिंदी एक तरह से राष्ट्रभाषा है और उसको हम लोग चाहे जिस तरह से बोल सकते हैं और गाँव की लोग व्यक्ति उसको अच्छी से समझने में भी हिंदी भाषा कैसा है कि अच्छी समझ में आ जाता है और मीडिया द्वारा बोला ही जा सकता है और उसको प्रयोग में लाकर हम कुछ भी कह सुन सकते हैं और उसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है उसको गाँव की लोगों को भी अच्छे से समझा सकता है और अधिकतर कुछ भी बातें हिंदी में ही बोलना सब लोग अधिक पसंद करते हैं